आं बयजोंबो ओंखाम जानानै मोजां मोनो मानोना औ आं गोबां फोरबोफोराव मानसिफोरजों न'वाव जानो लेंहरो जेरैहाय ओंखाम गोरलै माबाफोर फुजा दोहोरोमारि फुजा आरो बैसागु फोरबो बायदिफोराव लेंहरनानै ओंखाम जयै ओंखाम जानो मोजां मोनो औ आंनाव गेदेर फोरबोनि मोन्दांथि मोनफेरबाय आं जेराव गोबां मानसिफोर ज' जानानै ओंखाम जायो जेरैहाय हाबा खेराइ बायदिफोराव मेल मिटिं बायदिफोराव ज' ज' ओंखाम जानो मोजां मोनो बेफोरनि मोनदांथिफोरा दङ आंनाव ज' ज' जायोब्ला ओंखामा मोजाङै खहाबो जानो हायो लोगोफोरजों ज' ज' थानानै लोगोसे ओंखामखौ जानो मोजां मोनो आङो बेबायदिनो मोजां मोनो आरो